हा मूंखे ईअं लॻंदो आहे की जीअं प्लम्बिंग थियो सलाई जो जो थियो पशु पालनि जो जो हुयो इहे शयूं स्कूल में ॿारनि खे पढ़ाईअ में स्लेबस में हुजणु खपनि छोकी इन्हनि खेत्रनि में बि ॿार अॻियां वधी था सघनि और असांजे देश में ईअंई बेरोज़गारी वधीक आहे त अगरि इन्हनि क्षेत्रनि जे बि ॿारनि खे शिक्षा ॾि ॾेयऊं असां त ॿारनि खे रोज़गार जो जो मौक़ो आहे इन्हनि खेत्रनि में बि आहे जेतिरो वधीक ॿारनि खे नॉलेज हूंदो जेतिरी फिल्डन जी नॉलेज हूंदो ॿार ओतिरो वधीक जो आहिनि आसानी खां नौकिरी जो आहिनि उहे हासिल करे सघंदा मूंखे लॻंदो आहे इहे सभु शयूं ॿारनि जे पढ़ाईअ में थियणु खपनि जंहिंमें हुननि खे इन सभिनि शयुनि खे पढ़ाइण सां गॾु इहे शयूं बि ॿारनि खे सिखायणु खपे